हमरा सबसँ नीक आसिन आओर कातिकके मास लगैए आसिन तऽ सबसँ नीक लगैए जे ने बेसी उमसे रहै छै गर्मीके आओर ने बेसी अथिये रहै छै वर्षा ऋतूक समाप्ति भेल रहै छै आओर सबसँ विशेष जे दू टा पक्ष होइ छै एकटा पितरपक्ष आओर एकटा देवीपक्ष पितरपक्षमे जे छै से अपन पितर लोकनिक जे निमित्ते ब्राह्मण भोजन तर्पण ई सब होइ छै से करैमे बड़ा नीक लगैए आओर तकर बाद जे पन्द्रह दिन देवीपक्ष होइ छै जाहिमे दुर्गापूजा होइ छै ओ तऽ आओर आनन्दित करैए बड़ नीक लगैए हँ कातिक मास सेहो बड्ड नीक लगैए अइ दुआरे जे कातिकमे से छैठ दीपावली ई सब पाबैनो होइ छै आओर मौसम बड़ा सुन्दर रहै छै सुहाना रहै छै लोकके बेसी ने जाड़े ने बेसी ठण्डे बड़ा नीक लगै छै उत्कट नहि लगै छै तऽ ई बड़ी नीक लगैए हमरा